मां चङे सालनि खां डिजीलॉकर अकाउंट इस्तेमाल करे रही आहियां पर हुनजो पासवर्ड बदिलायो कोन्हे मूंखे लॻे थो हाणे जे जेतिरा साइबर सिकयोरिटी जा मसला अची विया आहिनि त मूंखे लॻे थो मूंखे पासवर्ड तुर्त बदलाइणु खपे ऐं पासवर्ड खे तमामु सिंपल रखण जे बदिरां थोरो सो ॾुखियो करणु खपे पर वरी ॾुखे खे यादि करणु ॾुखियो थींदो आहे इन करे मूंखे लॻे थो त मूंखे हिकु फॉर्मूला ठाहिणु खपे ऐं उन फॉर्मूला जे हिसाब सां मूंखे मुंहिंजो पासवर्ड सेट करणु खपे त जीअं उहो पासवर्ड मज़बूत बि हुजे ऐं मूंखे यादि रखण में सहुलाई थिए